नमस्कार अरे भाई साहब प्रेम सिंग बोल रहा हूँ जी जी जी हाँ मुझे ऑर्डर करना है कुछ लेकिन इस बार एक वो है कि अपना जो पुराना वाला पता था उस वाले पते पे से मैंने मकान शिफ़्ट कर लिया है तो अब मैं भरत नगर में पहुंच गया हूँ तो एक तो आप अपनी एड्रेस जो लिश्ट है उसमें आप मेरा नया पता डाल दें और नया पता है एक सौ अट्ठाईस भरत नगर भोपाल और अब आप यहाँ पर मुझे खाना भेजा करें क्योंकि पुराने वाले में तो आपको पता ही था कि पुराना वाला मकान मेरा कौन सा है लेकिन अब ये मकान बदल गया है तो ये एक सौ अट्ठाईस भरत नगर वाले पते पे अब आप जो भी मैं अभी ऑर्डर कर रा हूँ आप को वॉट्सअप कर रहा हूँ आप वो ऑडर अब यहाँ भेजेंगे धन्यवाद